मूंखे नंढे हूंदे खां वठी गानो ॻाइण जो शौक़ु आहे नंढे हूंदे खां वठी मां गानो ॻाईंदी आहियां ऐं मुंहिंजे घर में हिकिड़ो नंढो कमरो आहे जंहिं में ढोलक तबला वीणा सभु यंत्र रखियलु आहिनि ऐं मूंखे पर इहा बसि दिक़त ईंदी आहे की मुंहिंजो अञा सुरु तालु सुठो न आहे त जंहिं वजह सां मूंखे का दिक़त ईंदी आहे इन वजह सां तॾहिं मां कोशिशि कंदी रहंदी आहियां ताकी मुंहिंजो हेन सुरु तालु अञा सुठो बीहे ऐं मुंहिंजो सभिनि जे साम्हूं नालो थिए इन वजह सां मां बार बार कोशिशि कंदी रहंदी आहियां हिननि यंत्रनि ज़रिए त मुंहिंजी कला ऐं मुंहिंजो हुनुरु सभिनि जे साम्हूं अचे ऐं मां आहे धीरे धीरे इन यंत्रनि जे ज़रिए बार बार कोशिशि कंदी रहंदी आहियां